मुंहिंजा पसंदीदा लेखक आहिनि विलियम शेक्सपियर उहे जामु सुठा लेखक आहिनि हुननि जाम किताब लिखिया आहिनि हर हिकु माण्हू खे हुन जो लिखावट हुननि जूं कहानियूं सभु पसंदि ईंदियूं आहिनि हुननि जा सुठा सुठा किताब जेके आहिनि उहे आहिनि रोमियो एंड जूलिएट मैक बैट और हेलतो हैमलेट जूलियल सीसर हे अहिड़ा सुठा किताब आहिनि के हुननि खे स्टोरिनि हुन जी कहानियूं आहिनि स्टोरियूं आहिनि उहे पढ़ण में जामु मज़ो ईंदो आहे जामु दिलचस्पी सां पढ़ंदा आहियूं हर हिक खे नंढे वॾे खे सभीनि खे हू वणंदा आहिनि उन जी कहानियूं थो उहो ॾाढा मुंहिंजा पसंदीदा लेखक आहिनि शेक्सपियर त हुननि जामु अंत ताईं कहानियूं लिखियूं आहिनि ऐं कहानी जा जेके अर्थ आहिनि त उन जेकी सीख आहे उहा असांखे जामु समुझण में आसानी थींदी आहे ऐं कुझु ॾाढी सुठी सीख बि असांखे उन मां मिलंदी आहे